मोनसे खामानि महरै ना हमनायनि सोमोन्दै मेहेर गोनांसिन मुवायानो जाहैबाय जोङो दैमायाव ज' ज' लोगोफोरजों ना हमहैनानै बिराथ गोजोन्नाय मोनो रंजानाय मोनो जोङो दैमायाव ना हमनाय समावहाय जोङो गावजों गाव लोगोजों लोगो सिगांनि जानानै थांखांनाय खोथाफोरखौबो रायज्लायो आरो बिदिनो जोङो ना हमनाय समाव दैमायाव बिराथ रंजानायजों जोङो नाफोरखौ हमो जोङो गावजों गाव सोंलायलायोबो जेरैहाय नोंनिया बिसिबा मोनखोहाय आंनिया गैथाराहाय दाबो होनलायलायनानै जोङो बेफोर बायदि खोथाफोरखौबो जोङो ना हमनाय समाव सोंलायलानाय जायो बेबायदिनो जोङो ज' ज' लोगो लानानै नाफोरखौ हमहैयो बिनि थाखायनो गुबुन हाजिरा मुजिरा मावनायनिफ्राय जोंनि ना हमनाय खामानिया आलादासिन जायो जेरैहाय ना हमनाय समाव नोङो दैयाव गोजोमनानै नाखौ हमनानै नोङो गोलोमनाय इरिफोरखौ आन्दाज मोना नाथाय खामला हाजिरा मावोब्ला नोङो सोरनिबा न'वाव माबा मोनसे खामानि मावोब्ला सानदुं गोसा जायोब्ला बिराथ गरम मोनो गोलोमदै गयो बिनि थाखायनो ना हमनाय आरो गुबुन खामानि मावनायजों जोबोद गोजान फाराग दङ बिसोरो आलादा आलादा